हमारे इधर है बस की व्यवस्था है और टेंपो का व्यवस्था है टोटो का व्यवस्था है और हम लोग ट्रेन से भी जाते हैं दूर जाना होता है और अच्छा पड़ता है हम लोग का कम पैसे में तो टोटो पकड़ लेते हैं आस पास जाना रहता है तो वो बढ़िया है और कम पैसे में भी जाती है जाती भी है गाड़ी अच्छा भी है उस पर चार लोग बैठते हैं और वो गाड़ी बढ़िया भी है और जैसे हम को दूर जाना है इलाहाबाद जाना है तो इलाहाबाद हम ट्रेन पकड़ लेते हैं तो हम को ट्रेन का जो है व्यवस्था अच्छा लगता है तो हम ट्रेन पकड़ कर इलाहाबाद चले जाते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं वहाँ जब नज़दीक जहाँ हम को जैसे रूम पर जाना है तो ये होता है कि टोटो पकड़ लेते तो टोटो में कम ख़र्च लगता है तो हम कम ख़र्चे में टोटो पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ कर चले जाते हैं और जैसे हम को दूर जाना है या जैसे हम को दस बीस किलोमीटर जाना है तो बस पकड़ते हैं हम को बस बस की व्यवस्था जो है हमारे इधर है और बस का दस बीस किलोमीटर के अंदर में तो बस भी हम को अच्छा लगता है तो बस का भी जो है ख़र्च जैसे पैसा जो है ना हम को समझ में आता है कि नहीं ये सही है इतने में चले जाएँगे वहाँ पहुँच जाएँगे तो हम बस भी पकड़ लेते हैं बस में बस का भी जो है यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया है तो बस पकड़ कर चले जाते हैं और कहीं जैसे नज़दीक ही हम को जाना है नज़दीक जाना है कोई टोटो जा रहा है रिक्शा जा रहा है तो रिक्शा भी पकड़ लेते हैं रिक्शा हमारे इधर रिक्शा की भी व्यवस्था बढ़िया है

व्यवस्था बढ़िया है और उस में चार लोग बैठते हैं तो ये हम को अच्छा लगता है और बढ़िया है तो और बस भी ठीक है बस में तो ये ज़्यादा लोग बैठते हैं बैठ जाते हैं लेकिन जो है कि दस बीस किलोमीटर जाना हो और

जैसे वहाँ का इलाहबाद की बस का किराया हो गया एक सौ दस रुपये और हमारा ये इसका ख़र्च है क्या नाम है जो ट्रेन का है पैंतालीस रुपए में तो हम हमारा बेश्ट पड़ता है कि पैंतालीस रुपये में तो हम ट्रेन ही पकड़ के चले जाएँ तो हम को ट्रेन अच्छी लग लगती है जैसे कम ख़र्च भी है और व्यवस्था भी बढ़िया है तो ट्रेन उपलब्ध भी है तो हम कम ख़र्चे में हम ट्रेन पकड़ लेते हैं पहुँच जाते हैं और नज़दीक है जैसे वहाँ दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर जाना है तो कोई टोटो हो या कुछ हो तो दस रुपये पंद्रह रुपये दे कर चले जाते हैं वही हम बड़ी गाड़ी पकड़ रहे हैं तो पच्चीस रुपये तीस रुपये ले रहे हैं तो मतलब सब मिला कर हम को व्यवस्था सब ठीक है लेकिन सब से बेस्ट पड़ता है सब से अच्छा बताऊँ तो सब से अच्छा पड़ता है कि हम पाँच दस रुपये पाँच रुपये दे कर जैसे हम जाना है हम को इलाहाबाद तो दस रुपये दे कर हम पहुँच गए अपने स्टेसन पर और स्टेसन से हम तीस रुपये चालीस रुपये जो भी लगे मतलब कम बस से बेस्ट पड़ता है तो मतलब सब से अच्छी व्यवस्था बता रहे हैं हमारे लिए अपने लिए कि हमारा सब से कम ख़र्चे में डाक जाते हैं दस रुपये पंद्रह रुपये दे कर हम पहुँच जाते हैं अपने स्टेसन पर इस्टेसन से चालीस रुपये पैंतालीस रुपये जो भी उसका मतलब जो भी उसका टिकट का पैसा होता है तो हम दे देते हैं तो उतने में हम पहुँच जाते हैं इलाहाबाद वहीं हम को बस से जाना पड़े तो यहाँ से देंगे हम दस पंद्रह रुपये वहाँ दे देंगे तो वहाँ पहुँच गए अपने बस अड्डे पर तो पैसे एक सौ बीस लगेगा तो हम वहीं जहाँ हम वो पचास रुपये साठ रुपये में पहुँच जा रहे हैं वहीं हम को एक सौ बीस रुपये तीस रुपये लग जाता है तो बेश्ट है बस से बढ़िया है कि हम ट्रेन पकड़ कर चले जाते हैं दूर सफ़र में और नज़दीक में दस बीस किलोमीटर में है तो दस बीस किलोमीटर में है तो बस पकड़ लेते हैं टोटो भी पकड़ लेते हैं जो ये रिक्सा है इसको भी पकड़ लेते हैं ये भी अच्छा पड़ता है तो मिला जुला के दूर के लिए तो ट्रेन बेस्ट है और नज़दीक दस बीस किलोमीटर में तो हमारा टोटो है और छोटी गाड़ी है और उसमें सीट भी रहती है तो ये सब से बढ़िया यही रहता है तो हम यही पकड़ के जाते हैं दूर के लिए सब से बेस्ट है ट्रेन